ہلو ہاں سر میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آڈر دیا تھا کھانے کا تو وہ کھانا مجھے وقت سے پہلے ہی مل گیا ہے اور بہت اچھا لگا آپ نے مجھے بہت اچھی سروس دی اور قابل تعریف اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت سے پہلے یہ آڈر دے دیا مجھے بتایا گیا تھا چالیس سے پینتالیس منٹ لیکن وہ جو لڑکا لے کر آیا تھا ڈلیوری بوائے آپ کا بہت اچھے طریقے سے لایا اور بہت جلدی لایا میں اسے بھی تھینک کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی سروس بھی اور کھانا بھی بہت لذیذ اور لاجواب تھا میرے دوست وغیرہ بھی بہت خوش ہوئے اور وہ بھی شکر گزار ہیں آپ کا جی اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ سے اس چیز کو کرنے کو جی مجھے بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا بہت اچھا لگا مجھے اور کھانا بھی میں دو دوستوں کو کھلا سکا اور سب بہت تعریف کر رہے تھے بہت لوگ خوش بھی تھے بہت خوش ہوئے اس اس سروس کے اور جو لڑکا آپ کا لے کر آیا تھا اس نے بھی بہت اچھی سے ہمیں سروس دی بہت کیئرفلی لے کر آئے وہ اور اچھا لگا ہمیں